आंनि दोहोरोमानो जादों खृस्टान दोहोरोम खृस्टानफोरनि गुबुन मोनसे गिदिरसिन ओह फोरबोआनो जादों बर'दिन एबा खृष्टमास बेनिखायनो आं खृष्टमास एबा बर'दिननि सायाव बुंनो सानबाय ओह खृष्टमासखौ जों दिसेम्बरनि नैजिबा खालारखालिनिफ्राय फालिनाय जायो ओह खृष्टमासखौ जिसुआ सारिजानायनि नामाव खृस्टानफोरा रंजायो आरो खृष्टमास जानायनि सिगांबो तुइनतिफर दिसेम्बरनि तुइनतिफरआव ओह जों जिब जुनारफोरखौ ओह सिथारो आरो बिनि बेदरफोरखौ जों थियारि खालामो मानो होनब्ला गोबां आलासि फोर फैयोब्ला जों बिसोरनो बेदरफोरजों सिथावफोरजों बरायो जों खृष्ट बे समावनो तुइतिफर दिसेम्बरनि तुइनतिफर दिन खालिनो ओह मायरंखौ गुन्दै खालामना नै सिथाव फिथा बायदि जाग्रा आइजेंनि थाखाय थियारि खालामनानै दोनो नाथाय जों तुइनति बेनि उन तुइन अखानायै तुइनतिफरनि अखानायै तुइनतिपाइपआव जों गिबियाव ओह इसोरनि खुलुमग्रा मन्दिरआव थांनानै जों गिबियाव गिर्जा हाबो गिर्जा हाबनानै जों इसोरखौ हामबाय होयो बायदि इसोरखौ गोसोखाङो इसोरनि सोमोन्दै फंनैसो ओह फास्टरआ सावरायो बियो मानो जोनोम जायामोन मारै जोनोम जायामोन बिनि सायाव आरो बिनि अखानायै जों ओह जा जाग्रा थियारि खालामना दोननाय बुस्तु बेफोरखौ जों गावजों गाव मोखां नायलायनानै जायो खाजि जायो आरो बिनि अखानायै जों गामियाव मोनबेसे नखर दं ज' जानानै बा मोनसे मन्दलिआव मोनबेसे नखर दं ज' जानानै नखर नखर गिदिलांबायनानै मोसाबायो मोसानानै मायरं मागियो आरो बे मायरं मोसानानै मोननाय मायरंफोरखौ जों जोबनायखालि जों फिगनिक बा लाउखार ओंखाम जायो लाउखार ओंखाम जानानै रंजाहैयो बे बर'दिनाखौनो बे बर'दिन एबा खृष्टमासाव जों जाय जों गेदेर उन्दै रावखौबो बासिया जायनो फैयो गावनि नखरथिं फैयो बिनो बेखौ जों बरायो हांख्रायो बेयावहाय जोङो गुबुन हारि एबा गुबुन दोहोरोमनि मानसिखौबो बासिया जायनो फैयो बेखौनो जों इनभाइत खालामो एबा आजावनानै लायो एसेनोसै